हाल ई में मां हिकिड़ो कुकिंग ते किताबु पढ़ियो उन किताब में जेके नुस्ख़ा लिखियल आहिनि उन्हनि खे अज़माइण सां मुंहिंजे कुकिंग में काफ़ी फर्क़ु पियो जीअं त कहिड़नि मसालनि सां असांजे डिशीज़ में वधीक टेस्ट अचे सघे थी ऐं अहिड़ा नुस्ख़ा ॿुधाइल हुआ जिन सां असां थोरे वक़्त में काफ़ी सुठियूं डिशीज़ ठाहे सघंदा आहियूं इन जो फ़ाइदो मूंखे इहो थियो त मुंहिंजी डिशीज़ में ज़ाइको बि वधीक आहियो ऐं मूंखे इहे डिशीज़ ठाहिण में वक़्त बि काफ़ी घटि लॻियो